पंदरां ऑगस्ट एकोणीशें सत्तेचाळीस भारताचो स्वातंत्र दीस पांच नोव्हेंबर एकोणीशें बावन दिसाक म्हाजो जन्म जाल्लो आठ डिसेंबर एकोणीशें चवद्यायंशीं माज्या लगन्नाची तारीक पंदरा एप्रिल एकोणीशें अठ्ठावन ही म्हाज्या मिसेसीची जन्म दीस एक डिसेंबर एकोणीशें पंच्यायशीं ही म्हाज्या चल्याची जन्म तारीख